हाँ भैया हमें जाना था प्रयागराज संगम मेला में अब देख लीजिए भैया टोटो से टेमपु से जाना हे तो भैया टिकट विकट आप ही न काटते हें तो भैया एकठो वहाँ मेला का काट दीजिए हमें कुंभ मेला का जी जी संगम मेला का काट दीजिए एकठो कितना लगेगा भैया अरे भैया सब लोग चार सौ में काट रहे हें थोड़ा देख लीजिए नहीं हम दूसरे यहाँ कटवाएंगे अरे भैया चार सौ पर कर दीजिए पाँच सौ बहुत बात रहे हें न और पूरा घुमाके लेंगे न चलिए ठीक हे भैया टेमपु आ जाएगी और कहाँ कहाँ घुमाएंगे ये तो बता सकते हें न अरे भैया वो सब बता रहे थे की पूरा एकदम प्रयागराज घुमाके पैसा लेते हें और उसी टिकट में खाना पीना भी है न अरे भैया बताइए इतना ले भी रहे हें दसे बीस किलोमीटर है उसका इतना ले रहे हें पाँच सौ देंगे पर भैया अच्छे से खिलाए पीलाएंगे तब और भैया ड्राइवर कितना देरी में आए क्योंकि हमको लेट हो रहा हे हमें घूमना है जल्दी थोड़ा देख लीजिए भैया जल्दी जल्दी कोई अगर कोई हो तो हमसे हमसे करा दीजिए थोड़ा पैसा वैसे ही ले लेगा यही है न ठीक है भैया किस नाम से काटे हें सत्यम पाठक के नाम से न ठीक हे भैया काट दीजिए और देखिए जी जी जी जी जितना जी जी और पूरा मेला न घुमाके तब अरे भैया बताइए आपको साढ़े पाँच सौ दे रहे हें कुछ कमी केसन कर लीजिए नही उसका आप मत देंगे टिकट में सब होता हे ऊलोग सब टिकट आप ही देंगे अरे बहुत से लोग बता रहे थे सब लोग कह रहे थे जो घूमाता हे जो टिकट टेम्पो वही देता हे सबकुछ का फिर टेमपु वाला कितने देर में आएगा भैया उसे बोल दीजिएगा थोड़ा जल्दी अ थोड़ा साफ सुथरा रहे टेमपु देखिए इन्फेक्शन जानते हें इस समय वाइरस बहुत तेज चल रहा हे हँ इसे थोड़ा एकदम अच्छे से एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए ठीक हे भैया सी एन जी सा ये कौन सा है पेट्रोल नही न है ठीक हे भैया सु सुनते हैं सी एन जी में बहुत तेज आग ढलती हे चलिए ठीक हे भैया आप पर विश्वास है और आप अच्छे से थोड़ा हमे घूम फिरा दीजिए हम घूमे नही हें प्रयागराज में पहली बार आए हें च ठीक हे भैया नमस्ते